छा इहो ओला सर्विस जो नंबर आहे भईया मां केॾी देरि खां ऑटो बुक कयो आहे अञा ताईं ड्राइवर न आयो आहे मां हेॾी देरि खां ॿाहिरि बीठी आहियां मूंखे काफ़ी देरि थी वई आहे मूंखे अरजैंटली किथे पहुचणो आहे डॉक्टर जी अपॉइंटमैंट आहे पर अञा हीउ कैब वारो आयो कान्हे सो तव्हां हुन खे कॉल करे ॾिसो ऐं पुछोसि छो न आयो आहे ऐं हुन खे प्लीज़ जल्दी मोकिलण जी कृपा कयो